असांजे थाणे ज़िले में कई प्राचीन ऐं सुठियूं जॻहियूं आहिनि हिन में मंदर टिकाणा ऐं किला वग़ैरह बि आहिनि असांजो हिते असांजे पासे में ई अंबरनाथ मंदरु आहे जेको जाम प्राचीन ऐं हिकु पथर ते ई ठहियलु आहे जंहिंजी पंहिंजी हिन मंदर जी इहा ख़ासीयत आहे हुते छित कोन्हे पंहिंजी ऐं हिते जाम अलॻि अलॻि टाइप जा प्रकारनि जा माण्हू ईंदा आहिनि सावण में हिते जाम गॾजी थींदी आहे जाम परियां परियां माण्हू हितां पूजा पाठ करणु ईंदा आहिनि हिते अलॻि अलॻि टाइप जा म्युज़ियम बि आहिनि जीअं दुर्गाड़ी फोर्ट दुर्गाड़ी किलो थियो माहौली किलो थियो जको मीरा बइंदर में बि आहे हिते आसे पासे में माण्हुनि खे रहण जी व्यवस्था बि आहे ऐं सॼो ॾींहुं माण्हू हिते घुमी करे पंहिंजो ॾींहुं सुठे नमूने बिताए सघंदो आहे